पहले की जमीन थी पहले की जमीन अच्छी थी बहुत उपजाऊ जमीन थी

जमीन उपजाऊ नही है

मा मट्टी कैसे अच्छी होती है हम उसमें गोबर के खाद डालते हैं फिर उसका अच्छा ढंग से जुताई भी करते हैं पर पहले बैल भी जोतते थे खेत तो मट्टी अच्छी रहती थी अब टकटर से जोतने के कारण मट्टी नहीं अच्छी हैं फसल भी नहीं अच्छी हो रही है अब घर पर गाई नही है घर पर भैंस नहीं है कोई किसान नहीं रखता है इसलिए मिट्टी अब सही नहीं रहती है इसलिए फसल भी सही नहीं होती है इसके कारण फसल बहुत भी कम हो रही है